आं आंनि राय रायजोनि बायजोयाव थांनायाव हान्था मेलानि सायाव अनेख जेंना फैयो बें जेंनाफ्रा जाहैबाय जोंना मटर गारिनि जेंना आरो हान्था मेलानि जेंना बायदि बायदि जों जोंनिआव बांसिनै जेंनाय जाहैबाय हान्था मेला दा बे हान्था मेलानि जेंनायाव जों ननिफ्राय गोजान जायगायाव थांनायाव जोंहा जेंना सोमजियो मानोना जोंनाव नांगौ रोखोमनि गारि मटर गैयैलाय जों गोजान जायगायाव थांनायाव मा होनो खस्थ' जानांगौ जायो बिनिखायनो जोंनि राज्योनि बायजोआव थांनायाव जों खस्थ' सहायनांगौ जायो मानोना जोंनि रायजोआव नांगौ रोखोमनि हान्था मेलानि राहा गैया बेनिखायनो जों खस्थ' मोनो मानोना जोंनि रायजोआव नांगौ रोखोमनि जानायलाय हान्था मेलानि बेलायाव जोंना जों ननिफ्राय बायजोआव थांनायाव खस्थ' मोनो आरो माखासे रांखान्थिनि सायावबो जोंना जेंना फैयो बेनिखायनो जों राज्योनि बायजोआव थांनायाव जों खस्थ' मोनो आरो बिसेसके जोंना रांनि जेंना बे रांनि जेंनानि थाखायनो जों राइजोनि बायजोआव थांनो हानाया खम जायो आरो जों गुबुन राज्योआव थांनानै जोंनि माखासे रोंगौथि मोन्नांगौखौ जों मोन्नो हाया जायो बेनिखायनो जों जोंनि जेंनाफ्रा बिदिआव जोंनि सोमजियो आरो बेनि जेंनाफोरनि मेन खारना जाहैबाय जोंनाव रांखावरिनि जेंना दा रांखावरिनि जेंनाखौ सुफुंनोब्ला जोंनि नखरारि जेंनाफोरखौ सुस्रांनांगोन मानोना जोंनाव नांगौ रोखोमनि रां आर्जिनायनि राहा गैया बिनिखायनो जों रां आर्जिनो थाखायबो जों जोंनि राज्योनि बायजोआव थांनांगौ जायो थांनानै जों खामानि बायदि बायदि मावहैनांगौ जायो जेरै मालायनि राज्योआव थांनानै जेरै खैला जावहैनाय बायदिसिना बेफोरो जोंनि जेंना जाहैयो आर जों खस्थ' सहायनांगौ जायो बेफोरनो जाहैबाय जोंनि गुबै जेंना